हा जॾहिं मां नंढी हुअसि त मां ड्रॉइंग वर्कशॉप में भाग वरितो जंहिंमें मां ॾाढो कुझु सिखियसि अलॻि अलॻि ड्रॉइंग करणु सिखियसि स्कैचिंग करणु सिखियसि ऐं वॉटर कलर करणु सिखियसि जंहिंमें मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो मां नया नया दोस्त बि ठाहियां ऐं ॾाढो इंजॉय कयो ऐं सिखियो की कीअं बेहदि सुठी तरीक़े सां पाण स्कैचिंग करे था सघूं ऐं कीअं हिन में अॻियां वधी था सघूं